तुस मिगी अपनी जिन्दगी दे बारे च दस्सो कि तुस कुत्थमां दे रौह्ने आह्ले हो और तुसें कुत्थुआं केह्ड़े केह्ड़े स्कूला दा पढ़ाई कीती और इस मुकाम पर पुज्जने तांई तुसें केह्ड़ी केह्ड़ी मुश्कलां हासल करनियां पेईयां अपनी जिन्दगी दे बारे च ते अपमे तजुर्बे दे बारे च मिगी दस्सेओ ठीक ऐ मेरा नाम डाक्टर संजीब कुमार ऐ ते मेरा जन्म जेह्ड़ा ऐ एतसील हीरामगर ते डिस्टिक कठुआ दे इक ग्रांऽ कटर ब्रह्मणा बिच्च होया हा ते जियां बाकी ग्राएं च फैसलटीस इन्नियां हारियां होंदियां मेरा उन्नी सौ अठत्तर दा जन्म ऐ ते स्कूल उत्थें इक्को प्राईवेट स्कूल हा मेरा पैह्ली स्कूलिंग जेह्ड़ी उत्थूं गै होई दूसरी तीसरी तक में उत्थें ई पढ़ेआ ग्रांऽ बिच्च ई स्कूल चलदा हा ते भापा जी मेरे जम्मू जॉव करदे हे ते मम्मी घर ही रैंह्दियां हां दादा दादी चाचा चाची सारे उत्थें ई हे फिर ओह्दे बाद तीसरी दे बाद भापा जी कन्ने में चलिया जम्मू अस शिफ्ट होईये जम्मू पढ़ना शुरु करी दित्ता उत्थें में इक प्र्ईरावेट स्कूल माडर्न पब्लिक स्कूल हा जेह्ड़ा कि बख्शी नगर उत्थें पढ़ेआ में मेरी दसमीं तकदी पढ़ाई उत्थें होई फिरी ओह्दे बाद दसमीं दे बाद जिसलै मेरे फॉदर होंदा ट्रांसफर मुड़ियै कठुआ च होई तां मेरा जारमीं बाह्रवीं गौरमैंट हायर स्कैंडरी स्कूल घगवाल तो कीती अस हीरा नगर रैंह्दे हे किराए पर ग्रांऽ दा अस बाह्र निकली आए किश कंडिशन्स ऐसियां बनियां भला में ग्रांऽ चा बाह्र निकलिया असी हीरानगर किराए पर रैह्ना पेआ उत्थों फिर में हीरानगर तो घगवाल जंदा रेहा जारवीं बाह्रवीं उत्थुआं कीती ते जारवीं बाह्रवीं च उस बेल्लै होंदा हा कि नंबर शाल आने चाही दे नंबर शैल आनें तांई बी में काफी मैह्नत करदा रेहा सवेरै जल्दी उट्ठना ते पढ़ियै जेह्ड़ा दिनै दा पढ़े दा होनां पैह्लें दिनें दा पढ़े दा होंदा ओह् सारा रिवाईज़ करियै ते फिरी में स्कूल जंदा रेहा बाह्रवीं च मेरी डिसटिंगंशन आई ओह्दे बाद फिर में दाखला लेई लेई कालेज़ तांई ग्रैजुएशन करनें तांई बी ऐस सी करनें तांई में ग्रैजुएशन कीती गौरमैं डिग्री कालेज़ कठुआ तो ते तो ओह्दै बाद तिन्न साल दी ग्रैजुएशन करनैं दै बाद मेरी ओह्दे च बी डिस्टिंकशन आई भिरी मेरी मर्जी ही पी जी करनें दी पोस्ट ग्रैजुएशन करनें दी ऐम ऐस सी करनें दी ऐम ऐस सी तांईं मैरड़ च नंबर आंदा हा में फार्म भरेआ में जिसलै फार्म भरेआ में कमिस्ट्री च बी भरेआ इन्वाईरनमैट साईंस च बी भरेआ जिऑलजी च बी भरेआ बॉटनी च बी भरेआ नंबर मेरा सारें च आईया लेकिन में ऐडमिशन फिरी ओह्दे त जिऑलजी च कीती जिऑलजी च अड़मिशन लेईयै में जिऑलजी च ऐम ऐस सी कीती फिरी उस बेल्लै आखदे जी अग्गैं फिर नौकरी लग्गना फिर मेरा इंट्रस्ट जिसलै ऐम ऐस सी कर लेई तां पैह्लैं मेरे टीचिंग बिच्च मेरा इंट्रस्ट नेंई ऐहा बाद बिच्च फिर जाईयै ऐम ऐस सी कर लेई तां फिर मिगी लग्गेआ जेह्ॅड़े प्रौफैसर साह्नू पढ़ादें हे युनिवर्सिटी च इयां ओह् उंदा जॉब दिक्खियै उंदा रिस्पैक्ट दिक्खियै मिगी बी लग्गेआ कि असें बी प्रौफैसर बनना ते फिर में कोशश करन लगा कि ठीक ऐ ऐम ऐस सी च अच्चे नंबर आई जान ते ओह्दे बाद में बी प्रौफैसर बनां तां ऐम ऐस सी च मेरे नंबर कोई सैवन्टी परसैंट आए तो उस बेल्लै फिरी साह्नू पता लग्गेआ कि कॉलेज़ च अगर प्रौफैसर लग्गना ऐ तां नैट बड़ा जरूरी ऐ जू जी सी सी ऐस आई आर दा नैट अगज़ैंम होंदा हा नैशनल अलिज्बल्टी टैस्ट असैं फिर ऐम ऐस सी करनें दे बाद ओह्दी तैयारी करनी शुरु करी ओड़ी में ते मेरा फ्सट अटैंम्पट बिच्च गै मेरा नैट होईया फिरी में सोचेआ कि मेंरी हून प्रौफैसर ते लग्गी गै जाना लेकिन बैड़लक्क रेही कि मेरी बड़ी लेट जॉब लग्गी में दो ज्हार च मेरी ऐम ऐस सी होई दो ज्हार दो च में अप्रैल च नैट करी लेआ फिर ओह्दे बाद अस बेट करनलगे कि फार्म जिसलै निकलगन गे कालेज़ बिच्च ते मेरा जॉब लग्गी जाह्ग लेकिन फार्म नेंई निकले बड़ा टाईम लग्गिया फार्म निकले बी ते उस दौरान में लोकें गी दिक्खेआ लोग के ए ऐस दा तैयारी करा दा हे में के ए ऐस दी तैयारी कराना शुरु करी ओड़ी के ए ऐस दी दिनैं रात मैह्नत बी कीती कन्नै कन्नै में पी ऐच डी जवाईन करी लेई जिसलै नैट होईया तां पी ऐच डी जवाईन करी लेई कन्नै कन्नै पी ऐच डी दी कम्म करदे गे ते कन्नै कन्नै अपनी तैयारी करदा गेआ में ते उस दौरान फिर केह् होया कि में दो बारीं इंट्रब्यू तक पुज्जेआ के ए ऐस च लेकिन फिर मेरी उत्थें किस्मत खराब रेही मेरा कवालीफाई नेंई होई पाया के ए ऐस इस दौरान असें फार्म कालेज तांई भरे दे हे कालेज़ तांई फार्म भरे दे हे ओह्दै च नेंई होया दो ज्हार सत्त बिच्च पैह्ली बारी जिसलै पोस्टां आईयां ते मेरी स्लैक्शन नेंई होई में वेट करदा रेहा उद्दरा दा मेरी पी ऐच डी बी अवार्ड़ होई के ए ऐस दा बी कुश नेंई हा उसलै में काफी डिप्रैशन च आईया क् मैरिटोरियस होनें दे बाबजूद नैट होनें दे बाबजूद मेरी स्लैक्शन नेंई ही होआ दी ऐ फिर मैं ओह्दै बाद जिसलै दो ज्हार सत्त च स्लैक्शन नेंई होई मुड़ियै फार्म भरोए तां ओह् दो ज्हार दस बिच्च ओग्दी लिस्ट आई कन्नै कन्नै में टैन प्लस टु दा बी फार्म भरदा रेहा लैक्चरर दा ते मेरी अट्ठ बिच्च जेह्ड़ी लैक्चरर दी लिस्ट आई ओह्दे च बी स्लैक्शन नेंई होई उद्दरा दा दो बारी के ए ऐस दी इन्ट्रब्यू चा रेहीया उद्दरा के ए ऐस आह्ॅले चा बी रेहिया एह्दे त टैन प्लस टू चा बी रेहिया ते कालेज़ चा बी रेहिया फिर ओह्दे बाद केह् होया कि में तैयारी करदा रेहा हिम्मत नी हारी हालांकि मैरिड़ मेरा बड़ा हा लेकिन कुश अपनी किस्मत खराब सपारिशां चलदियां हां मेरी सपारिश कोई है नेंई ही स्लैक्शन नेंई होई फिर मुड़ियै जिसलै दो ज्हार दस च इन्ट्रब्यू आए कालेज़ तांई बी ते टैन प्लस टू तांई बी में टैन प्लस टू दा बी दित्ता ते काैलेंज दा बी दित्ता कालेज़ च जिसलै इंट्रब्यू जिसलै दित्ता हालांकि इन्ट्रब्यू बड़ा सैल होया लेकिन मेरी मुड़ियै कालेज़ दी स्लैक्शन नी होई फिरी में बिल्कुल डिप्रैस होईया लेकिन उस दौरान जिसलै टैन प्लस टू दा होया जिसलै इन्ड्रब्यू होया मार्च हमीनें ते बाह्रें तेह्रें दिनें बाद ओह्दी स्लैकशन लिस्ट बी आई ते उस बेल्लै लिस्ट थोह्ड़ी साफ सुथरी आई ट्रासपेरैंसी रक्खी उत्थैं पी ऐस सी नै ते मेरा टैन प्लस टू च पैह्ले सिरियल नंबर पर मेरा स्लैक्ट लिस्ट च नंबर आईया में टैन प्लस टू जवाईन करी ओड़ेआ दो ज्हार दस बिच्च दो ज्हार दस बिच्च जवाईन करनें दै बाद कन्नैं कन्नैं में सोचदा रेहा कि मेरा कालेज़ च बी होई जाह्ग प्रौफैसर दा लेकिन होई नी पाया फिर मुड़ियै पोस्टां आईयां में लगातार उध्दरा टैन प्लस टू लैकचरर लग्गी रेहा जिऑलजी पढ़ानां रेहा में जिऑलजी दा जिऑलजी मेरा ऐम ऐस सी ही जिऑलजी मेरा स्वजैक्ट हा पी ऐच डी बी में कीती जिऑलजी च ते में वेट करदा रेहा कि पोस्टां आंगन ते में फार्म भरगा में तैयारी बी रक्खी कन्नैं कन्नैं फिर दो ज्हार सतारां बिच्च पोस्टां कालेज़ दियां मुड़ियै ओह्दा इंट्रब्यू होया ते मेरा मुड़ियै नी होया हालांकि इन्ट्रब्यू शैल होया पर नेंई होया ते में सोचेआ हू मेरा ते बिल्कुल लास्ट चांस ऐ होई नी पाना तां बी शायद भगवान गी कुश होर मंजूर हा सत्त पोस्टां ओपन च मुड़ियै आईयां जियां सतारां दो ज्हार सतारां बिच्च स्लैक्ट लिस्ट आई दी ही ओह्दे तिन्न चार महीनें दे बाद सत्त पोस्टें तांई ते में फार्म भरी ओड़ेआ फार्म भरी ओड़ेआ ते ओह्दे बाद ओह्दे इन्ट्रब्यू जाईयै होई दो ज्हार उन्नी च ते मेरा ओह्दे बिच्च स्लैक्शन होई ते हून में इसलै प्रौफैसर आं जिऑलजी दा दो ज्हार उन्नी दा ओह्दै कोला पैह्लें मो दो ज्हार दस दा उन्नी तक में लैकचरर रेहा ते नौ साल वेट करनैं दै बाद सारी तैयारी करनैं दै बाद सारा कुश करदे होई दो ज्हार उन्नी च में कालेज़ प्रौफैसर बनेआ ते हून में दो ज्हार उन्नी कोला हून में कालेज च आं पैह्लैं मेरी पोस्टिंग जेह्ड़ी ही पैह्ली पोस्टिंग मेरी जी डी सी कठुआ जित्थें में पढ़े दा हा गौरमैंट डिग्री कालेज़ कठुआ उत्थे कीती ते हून इसलै मेरी ट्रांसफर बिलाबर होई दी ऐ ते हून में बिलावर जाब करा ना रैजिडैंस दी गल्ल करो तां में अजें कटर ब्रैह्मणा गै रैह्न्ना जाईट फैमली कन्नै रैह्न्ना ऐ साढ़े कन्नै मेरे मम्मी भापा रैंह्दे नै मेरा ब्रदर रैंह्दा ओह्दी बाईफ ऐ अस सारे जाईंट फैमली च रैह्ने आं